میرا پسندیدہ کھانا قورمہ نہاری اور بریانی ہے اور میں اسے جامع مسجد کے بسم اللہ ریسٹورینٹ پر کھانا پسند کرتا ہوں